देखियौ आइकाल्हि जे माछ पहिने हमरा मोन पड़ैए हमसभ जे माछ मारियै तऽ थोड़े भात छीटि दियै आँटा छीटि दियै खैर छीटि दियै ओहिसँ से माछसभके कोनो अवघात नहि होइत छलै आब की छै कृत्रिम चारा जाहिमे केमिकल देल रहैत छै ओ पोखरिमे जखने छीटल जाइत छै तऽ ओहिसँ माछकेँ से हानि पहुँचैत छै ओ ओतेक ओकरा लेल उपयुक्त नहि होइत छै पहिने सेमार होइत छलैए गादि रहैत छलै पोखरि सभमे जे माछसभ खाइत छलै आ ओहिसँ ओ पुष्ट होइत छलै आब हमसभ एकरा अपन से व्यवसाय बुझि कऽ ओहिमे जे कृत्रिम रसायनयुक्त जे खाद्यसभ छै से तकर व्यवहार करैत छी ओहि व्यवहारक कारणे की होइत छै जे माछ तऽ खूब बढ़ैत छै खूब अथी होइत छै लेकिन ओहिसँ जे अन्य जलीय जीव जन्तु जे भी माछ पोखरिमे रहैत छै या अथीमे रहैत छै ओकरासभके नोकसान भऽ जाइत छै दोसर गप जे माछ चारू कात पहिने गाछसभ रहैत छलैयए पोखरिक महारसभ पर आब ओकरा पाङ्गि दैत छै ओकरा हटा दैत छै गाछकेँ हटा दैत छै कियेक तऽ ओ जे ओहिमे खसतै तऽ सड़तै पहिने जे ओ सड़ैत छलै तऽ ओहो खाद बनैत छलै लेकिन आब ओकरा व्यवसायीसभ की करैत छै तऽ छाँटि छुटि कऽ हटा देलक जे गादि नहि बनतै किएक तऽ चारा तऽ दोसर दैत छै तऽ ओहिसँ जे छै से पर्यावरणोके हानि पहुँचैत छै गाछ वृक्ष रहैत छलै तऽ अथी रहैत छलै आब से चीज नहि छै एकर सभसँ पैघ एहिसँ जलो प्रदूषित होइत छलै तऽ एकर एकर बदलाव अछि ई बदलाव देखबामे आयलए जे जल प्रदूषित सेहो होइट् छै पर्यावरणके एहिसँ जल जखनहि प्रदूषित हेतै तऽ पर्यावरणोपर जे छै से ओकर प्रभाव पड़ैत छै